हा बेशकु लॉकडाउन में मोबाइल लैपटॉप ऐं इन्हनि सभिनि जो इस्तेमालु वधीक थियण लॻो छो की इस्कूल ऑफ़िसू ऐं सब बंदि थी विया त इन्हनि जे मनोरंजन पंहिंजे मनोरंजन लाइ मां इन्हनि सभिनि जो इस्तेमालु वधीक कयो हालांकि मुंहिंजो अनुभव ॾाढो सुठो बि हो ऐं ॾाढो ख़राब बि हो सुठो ईअं हो की मुंहिंजो पढ़ाई न रूकी मुंहिंजी जॉब न रूकी मुंहिंजी रोजगारी न रूकी ऐं ख़राब अनुभव हियो हो की इंटरनेट ऐं कनेक्टिविटी जी वज़ह सां कॾहिं कॾहिं मां पंहिंजो कम न करे सघंदी हुयमि पढ़ाई न करे सघंदी हुयमि त हा

हो मोबाइल ऐं इन्हनि सभिनि जो इस्तेमालु बि वधीक हो लॉकडाउन जे टाइम ऐं कुझु अनुभव सुठो बि ऐं कुझु ख़बर बि हुओ